गोंयकारांक फुटबॉल म्हुळ्यार ही एक व्होडलो खेळ फुटबॉल म्हुळ्यार सोगळे हेप्पी जातात आनी एक एन्टर्टेन्मॅंट एसो जाता कित्याक सोगळो लोक एकठांय जातात आनी फुटबॉल पोळोवपाक येतात जेन्ना आमच्या वाठारांत वा आमच्या गांवांत गॅमी जातात लोक पोवपाक येता एन्जॉय कोरपाक येतात कोण खेळटा तेंकां मोटीवेट कोरपाक येतात खेळगड्यांक मोटीवेट करपाक येतात आनी गोंयकारांक फुटबॉल आवडिचेंच आनी आ आमचे आमचे खेळगडे बरे आमच्या नेशनाक बरे पोरजोळ्ळोले आसात ब्रेंडन फेर्नांडीस हो एक खेळगडी एक बोरो बोरो खेळटा आनी गोंयचें वा इंडियाचें नांव तेणें पोरजोळ पोरजोळ्ळां आमच्या आमच्या गोंयांत एक एक क्लब आसा वो आयएसएलाक खेळटा गोंयचो क्लब एफसी गोआ जो जो बोरो शायन जालोलो आसा जायत जाण गोंयकारा गोंयकार प्लेयर शायन जालो आसात एक नॅशनल इंटरनॅशनल पसून वो क्लब केलोलो आसा वो क्लब इंडियाचो पयलो क्लब जालोलो आसा जो एफसी यंगस्ट लिगाक कॉलिफाय जालोलो आनी गेलोलो ती आमची एक व्हडली खुशालकाय गोंयकारांक आनी इंडियेक कित्याक हो बोरो पोरजोळ्ळोलो क्लब आनी जायत जाण गोंयकार खेळटात आनी गोंयकार गोंयकार पोवपाक येतात कित्याक आमच्या रोगतांत फुटबॉल भोरलोलें आसात आनी जायतो लोक पोवपाक येतात फुटबॉल आनी एन्टरटेनमेंट जाता हाफ टायमा हाऊझी जातात आनी लॉटरी जातात आनी जायत लोक येता कोणें म्हणलें उमके गांवांत फुटबॉल टॉर्नमेंट आसा रोखडे धांवोन टॉर्नमेंट पार्टिसिपेट कोरपाक येतात पोवपाक येतात आनी रोखडे धांवतात फुटबॉल म्हुळ्यार रोखडेच वोयतात कित्याक गोंय गोंयांत फुटबॉल हो एक व्हडलो खेळ आनी गोंयकार फुटबॉल म्हळ्यार सारके पिशे कित्याक फुटबॉल गोंयकारा रोगतान भोरलोलें आसा आनी सांगपाक म्हुळ्यार जायतें आसा पूण हांवें थोड्या उतरांनी तुमकां सांगलोलें आसा आनी गोवा फुटबॉल हब म्हूण फुटबॉल हब म्हूण भारतान म्हुणलोलें आसा